ہیلو جی مجھے نا میں نے سُنا ہے آپ كی شاپ ہے مچھلی كی تو مجھے مطلب مچھلی خریدنی تھی آپ سے مجھے مجھے اچھا مجھے پہلے آپ سے مطلب ریٹ پوچھنا ہے اُس كے بعد

ریہو ریہو مچھلی اور اچھا اور ٹون ٹون اچھا كریپ كریپ جی اور كاكٹر ایسے كچھ لكھا ہاں كاكٹر میں نے سُنا تھا نام تو یہی ہے یہ مطلب جو جو جو میں نے آپ كو بتائی ریہو ٹون كریپ مطلب مجھے یہ ایک ایک كیلو چاہیے اور جو جو كاكٹر بتائی میں نے وہ مجھے آدھی كیلو چاہیے اور جو میں نے آپ كو مطلب وہ بتائی تھی ریہو فورمس یہ بھی مجھے ایک ایک كیلو چاہیے جی

میں نے بتائی ہے كاكٹن كریپ ایسے كچھ کریپس مجھےایک ایک كیلو ایک کیلو نہیں نہیں نہیں نہیں مجھے دو مچھلی ایک كلو چاہیے اور مطلب دو مچھلی ایک ایک کلو چاہیے اور دو مچھلی آدھا آدھا كیلو اچھا تو آپ كی آپ کی شاپ نہیں نہیں میں خود آؤں گی آپ كی شاپ پر پھر ہے كہاں اچھا صُبح كتنے مطلب صُبح كتنا ٹائم تک كُھل جاتی ہے اچھا تو اچھا تو میم مجھے كل آنا ہے آپ كی شاپ پر مجھے كل خریدنی ہے اوكے ٹھیک ہے میں پھر كل آؤں گی ٹھیک ہے تھینک یو